हैलो जी जी अच्छा क्या बात है

हम्म अच्छा

नहीं चावल तो हमने वही दिया है जो आप हमेशा लेते हैं अच्छा

ठीक है आप आ जाइए आप आ जाइए हम बदल के दे सकते हैं ऐसी कोई बात नहीं है नहीं सर चावल तो हमने अच्छा दिया था आपको हाँ नहीं चावल तो हमने अच्छा दिया है हाँ ठीक है आप आ जाइए चावल देख लेते हैं परन्तु चावल हमने कभी ऐसा दिया नहीं आपको कि शिकायत का मौक़ा मिले हो सकता है स्टॉल मे कुछ गड़ बड़ी हो गई हो तोलने वाले ने ठीक है और अच्छा जी जी ठीक है आप आइए ठीक है ठीक जी जी जी जी ज़रूर हाँ ठीक है चावल तो हम बदल देंगे लेकिन पैसे वापस नहीं हो पाएँगे ठीक है

जी जी ठीक है फिर आप जाइए ठीक है